अरिड़हां माच ॿ हज़ार पंज सत्रहां अप्रैल उणिवीह सौ उणिहतरि सतावीह अक्टूबर उणिवीह सौ सतहतरि अठावीह सप्टेंबर ॿ हज़ार ॿ उणिटीह जून ॿ हज़ार सत